مجھے اپنی بلّی بہت پسند تھی لیکن میری بلّی مجھے چھوڑ کر چلی گئی جس کے لیے میرے دل سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ اے جان من تم میری زندگی میں ایک تسکین کا سامان بن کر آئی تھی تمہاری چھیڑ خانیاں بھی بھلی معلوم ہوتی تھی تمہاری اٹکھیلیاں بھی دل کو بھاتی تھی تمہاری بدمعاشیاں دل کو ٹھنڈک پہنچاتی تھی تمہارا اچھلنا کودنا ہمارے اندر جوش پیدا کرتا تھا کبھی اچھل کر تم جسم پر آجاتی تھی تو کبھی گردن پر سوار ہوجاتی تھی ایک لمحے میں بستر کے اندر ہوتی تھی تو دوسرے لمحے بستر کے باہر آجاتی تھی تمہارے نرم و نازک ہاتھ پاؤں نرم گوداز بدن کو چھوتے ہوئے سکون ملتا تھا تمہاری معصوم سی آنکھیں بہت کچھ نا کہتے ہوئے بھی سب کچھ بتا دیتی تھی تم کیا گئی کہ ہمارے دل کی دنیا بدل گئی دل کو کسی پل چین نہیں سکون و اطمینان کا کہیں کچھ پتہ نہیں دل ہمیشہ بےعقل پریشان مغموم رہتا ہے کیا یہی دوستی ہے کسی کو تڑپتے ہوئے چھوڑ جاؤ ابھی تو ہماری دوستی کی ابتدا ہی ہوئی تھی ابھی ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا تھا ابھی ہم بہت سی باتیں کرنے والے تھے ہمارے دل تو ابھی ملے ہی تھے ابھی تو ہم ایک دوسرے کی دل کی آواز سنے ہی تھے اور ہمیں ایک دوسرے کی آواز کو سننا ہی تھا تم نے ابتدا ہی میں اپنا دامن چھڑا لیا ہم سے الگ ہو گئے ہم سے دور بہت دور کہیں کسی انجان جگہ چلے گئے جہاں تک میری رسائی نا ممکن ہے خیر تمہاری یادیں ابھی دل میں محفوظ ہیں تم کہاں ہو کس طرح ہو دل ہمیشہ تمہیں یاد کرتا رہتا ہے تم جہاں بھی رہو صحیح سلامت رہو تمہیں بھولنا نا ممکن سا ہے بالکہ نا ممکن کی آخری حد میں سے ہے اب تم جہاں بھی رہو جس گھر میں بھی رہو چین و سکون کے ساتھ سکھ کے ساتھ جیو تمہاری محبت ہمارے دل سے کبھی کم نہیں ہونے والی ہے تم ہمیشہ میرے دل کی کسی کونے میں رہو گی تمہیں میں کبھی نہیں بھول سکتا اے میری بلّی تمہیں موقع ملے تو تم میرے پاس لوٹ آنا اور میرے دل کو سکون پہنچانا یہی دل سے دعا نکلتی ہے کہ بلّی واپس آ جائے